भविष्य में ॻायण लाए मुखे ईअं लॻंदो आए कि ॿारनि खे सिंधी ॿोली जीअं अचे उअ सेखारण लाए असांखे गीतन जे माध्यम सां उनन खे सेखारण घुरजे त जीअं मुंहिंजो लक्ष्य इहो आहे की सिंधी जा जेके बैदि हूंदा आहिनि या गीत हूंदा आहिनि न देश भक्ति गीत जीअं जीअं मुंजी सिंध या असांजो शिविर गीत आहे जीअं सिंधी अबाणी ॿोली इए सब गीत ॻाए करे उनन जे माध्यम सां असां ॿारनि खे गीत सेखारियूं ऐं इने जे इन जे पारां मतलब ॿारनि खे सिंधी बि ॻाल्हाइण ईंदी त इयो ई मुंजे लक्ष्य आए कि मां सिंधी गाननि जे द्वारा पैंजे ॿारनि खे सिंधी सेखारिया